गुजरात में असां वटि गुजरात में जूनागढ़ में पंहिंजो गिरनार आहे जेको ॾह हज़ार पग नव हज़ार नव सौ नवानवे पगथिया माना ॾाकड़ूं आहिनि उहे चढ़ी करे ऐं गिरनार ते माताजीअ जो मंदरु आहे दत्तात्रेय भॻवान जो मंदरु आहे त सभु जेके पर्यटक ईंदा आहिनि उन्हनि खे वठी वेंदा आहिनि गाइड करण लाइ हुनखे हुनसां गॾु केर न केर हूंदो आहे त नव हज़ार नव सौ नवानवे पगथिया चढ़ी करे भॻवान दत्तात्रेय जो मंदर बि घुमणु जहिड़ो आहे ऐं नरसिंह मेहता जो हिते मंदरु आहे जिते नरससिंह भॻवान ख़ुदि रा छा सॼो ॾींहं माना पंहिंजी कुटिया में कृष्ण भॻवान जी धूनी लॻाईंदा हुआ कृष्ण भॻवान सां ॻाल्हियूं कंदा हुआ ऐं उहे हिते ॿियो बि दामाकुंड आहे जेको चवंदा आहिनि की हुनखे भई हिकिड़ो अठो धार्मिक आस्थानु आहे इहो त अजूबनि में हिकिड़ो इयो बि आहे त हुते धार्मिक स्थल आहे दामाकुंड त हुते बि पर्यटक वेंदा आहिनि जिते नरसिंह मेहता जो जेको चयो हुओ नरसिंह मेहता हुतां खां दामाकुंड ताईं पंधु भॻवान जो नालो जपींदे जपींदे ईंदा हुआ ऐं दामाकुंड में सनान कंदा हुआ जिते कृष्ण भॻवान हुनखे हार पातो त घुमण जे लाइ हिक दामाकुंड बि आहे गिरनार बि आहे नरसिंह मेहता जो मंदर बि आहे तंहिं खां पोइ ऊपरकोट क़िलो आहे जिते राजा झूने ज़माने जा घणा दरवाज़ा आहिनि भारत जूनागढ़ में उहो ॿुधाईंदा आहिनि घणा क़िला आहिनि राणीअ जो महिल आहे बुद्ध भॻवान जी ग़ुफ़ा आहे अड़ी कड़ी वाव आहे अहिड़ी घणी शयूं आहिनि जेके पर्यटक ॾिसी करे ॾाढो ख़ुशि थींदा आहिनि हिनखां पोइ हिते वछराज वॉटर पार्क आहे जूनागढ़ में ईंदा आहिनि त खड़िया जे रोड ते खड़िया गांव आहे हुनजे रस्ते ते वट वछराज वॉटर पार्क ईंदो आहे हुनजे वॉटर पार्क में नंढा नंढा ॿारनि जे लाइ व्यवस्था आहे वॾा भी बुज़ुर्गु बि हुते सनानु करे सघंदा आहिनि ऊन्हारे में माना फुल ट्राफिक लॻो पियो हूंदो आहे फुल माण्हू ईंदा आहिनि ऐं ज़बरदस्त नज़ारो हूंदो आहे तंहिं खां पोइ शकरबाग़ु आहे हिते जेको प्राणी संग्रहालय चइबो आहे हुनखे शकरबाग़ पोइ असांजे जूनागढ़ में आहे पोइ पासे में वीरपुर शहर आहे वीरपुर में राजकोट ज़िले में ईंदो आहे माना वीरपुर में भॻवान जलाराम भॻवान जो मंदरु आहे हुते प्रशाद चढ़ टे सौ पंजहठि ॾींहं चालू हूंदो आहे ऐं हुते बि घणेई घुमण ईंदा आहिनि पोइ पासे में पोरबंदर श आहे गुजरात में पोरबंदर में बि ॾाढो हुओ गांधीजी जो आश्रम आहे पोइ जामवन ग़ुफ़ा आहे घणी शयूं घुमण जूं आहिनि हिनखां पोइ पंहिंजो उना जे हुन में दिव में दरियो आहे उतां जा क़िला आहिनि दिव जी झील आहे ऐतिहासिक त हुते घणी शयूं हुते ॾिसण जूं मिलंदियूं आहिनि हुनखां ॾाढो घुमण फिरण जो हुते आहे ई जेके शयूं आहिनि उतां जो माना नज़ारो जेको हूंदो आहे उहो अलॻि हूंदो आहे ऐं ॿारनि खे बि इन्हनि मां इलाही घणी शयूं सिखण मिलंदियूं आहिनि ॾिसण मिलंदियूं आहिनि त ई घणेई अहिड़ी शयूं आहिनि